सदांच योगा सराव केल्ल्यान म्हाका जी भरपूर थंडी जाताली ती कमी जाली तेच बरोबर म्हाका जें सुस्तपणा अशें आयिल्लें तें सुस्तपणा पयस गेलें आनीक आंग जड जड कशें दिसतालें तें ल्हव ल्हव कशें दिसपाक लागलें आनी आतां कितलेंय पयस चलले जाल्यार म्हाका धाप बी लागना खरस मारिना आनीक कसलेंय दुयेंस म्हणटा तशें रोखडेंच म्हज्या फुड्यान पावना होच एक म्हाका भरपूर फायदो जाला